औ नोंथां औ नोंथाङा गारि फानोमोन दा औ औ आमफ्राइ नोंथांनाव दा मा मा गारिआ एभेलेबेल जानानै दं आंनो बाइक बाइकफोरखौनो नांगौ बाइक ओरैनो बा बाजाज अवान फिफटि पालसारफोर ब्लेक कालारनि बेफोरखौ नांगौ जाना दं आरो ना आंनो आमफ्राइ एभेलेबेल ना बे गारिआ बेसेबां थांगोन दा प्राइस ओरैनो बिदिनो सफ्थासेसोनि उनाव मोनब्लाबो जेबो नङा आरो ना सफ्थासे बा सफ्थानै औ बे अवान फिफटि पालसार गोसोम मोनब्लानो जागोन आरो बेसेबां थांगोन ओरैनो खिथानो हागोन औ खालामदो आं आं फर्म फिलाप खालामना हैनांगोन ने जेब्ला सफ्थानैसो जागोन होनब्ला खबर लानायसै आं नोंनाव थांनानै आमफ्राय गोसोमा दंखायो दा आमफ्राय औ औ आमफ्राय दामफ्रा इरैनो थाबथा थुबथा बेसेबां थाङो बाजाज अवान फिफटि पालसार जागोन दे होनब्ला गोजोननाय थाबाय हामबायसै